अंजी म्हाराज केह् हाल चाल ऐ नमस्ते जी नमस्ते होर सनाओ कियां चेते कीता बड़े दिन बाद कुत्थां आवा दे गेस्ट कोई गल्ल निं औन देओ म्हाराज म्हाराज सबकिश लब्भी जाह्ग केह् गल्ल करा दे भेजो सेही गेस्टें ई अं म्हाराज पूरी फेस्लिटी थ्होग त्रैऽ टैम त्रैऽ टैम रुट्टी थ्होई जाह्ग तुसें ई पूल बगैरा न्हौने ई नेईं म्हाराज किन्ने बंदे आवा दे इंया जियां आक्खो म्हाराज फॉरेन दा नोआना ते फॉरेन दा नोआई लैगे लोकल डिश चलदी ते लोकल चलाई लैगे कोई गल्ल निं किन्ने कमरे चाहिदे दो बाथरूम अटैच चाहिदा अच्छा ठीक ऐ ठीक आं ओह् नेईं आना कैलूं ऐ उनें ठीक ऐ जी ठीक रेट सनाए दा नी तुसें अपने स्हाबै कन्नै पता ते ऐ तुसेंगी म्हाराज लोआंदे रौह्ने कमरे थुआढ़े कशा जादै थोह्ड़े लैने आं कोई गल्ल निं भेजी ओड़ो ठीक